हैलो भाउ मूंखे पंहिंजे कुटुंब सां नैनीताल वञिणो आहे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा तव्हां पैसा घणा वठंदा किलोमीटर ते वठंदा असां पंहिंजे पंहिंजे फैमिलीअ सां ई वञिणो आहे असां सभु थी करे सत ॼणा आहियूं ऐं पंहिंजी फैमिली जे आहे असां ई असांखे दिल्लीअ खे तव्हांखे बुक कंदासीं महिरबानी करे ॿुधाईंदा की तव्हांजा पैसा पर किलोमीटर केतिरा थींदा ऐं केतिरा वठंदा वरी अठ ॾींहनि ताईं केतिरो चार्ज वठंदा ऐं तव्हांजो खाधो पीतो असांजे मथां हूंदो की तव्हांजे मथां महिरबानी करे इहो असां असांखे ॿुधाईंदा ऐं असां ऐं तव्हां असांखे हुते किथे किथे वठी हलंदा महिरबानी करे इहो बि ॿुधायो